अगर खाने दी गल्ल करचै ते में जम्मू दे बाह्र दे कदें इक दो बार गै बाह्र गेदी आं ते मिगी लगदा ऐ कि जियां कि अगर अस केरला आह्ली साइड चली जाचै ते उत्थें जेह्ड़ा जादै लोक पसंद न ओह् एह् इडली डोसा जा सांभर एह्दे रिलेटड गै चीजां पसंद करदे न जियां डोकला होई गेआ ते जादै में अपने जम्मू दी गै गल्ल करगी जेह्ड़ी जम्मू च अस जेह्ड़ी मेन चीज़ ऐ जेह्ड़ी साढ़ी मेन जेह्ड़ा खाना ऐ साढ़ा ओह् जादै राजमां चावल राजमां चौल गै मन्नेआ जंदा ऐ जादै साढ़े डोगरेआं बिच्च सब तू जेह्ड़ी हाई प्रोफाइल आह्ली चीज़ होंदी ऐ ओह् साढ़ी राजमां चावल गै होंदी ऐ कोई साढ़े घर परौह्ना गै आई जंदा ऐ ते फिर अस उसी जादा राजमां चावल कन्नै गै उसी मतलब उसी उ'ऐ प्रेफर करने होने कि उ'ऐ जादै खलाई जाचै ते साढ़े ई उऐ साढ़े च शाही खाना होंदा ते कश्मीर में कदें विजिट कीते दा निं ऐ ते मिगी लगदा कि कश्मीरी डिशिज़ थोह्ड़ियां अलग होंदियां जियां शाही पनीर टाइप होई गेआ जां कुछ लाइक दम आलू आखदे उनेंगी ओह् जादा प्रेफर करदे ऐ ते हून अस अगर दिक्खेआ जा ते साढ़े जम्मू बिच्च जेह्ड़ा खाने दी गल्ल कीती जा ते राजमां चावल होई गे पनीर होई गेआ मटर पनीर होई गेआ जां फिर इस चाल्ली चने होई गे चने दी दाल होई गेई मां दी दाल होई गेई ते एह् चीजां न जेह्ड़ियां साढ़े जम्मू दे लोकें गी काफी जादा पसंद ऐ ते अगर अस कुदै धामै गी चली जाचै ते मिगी लगदा की उत्थें जादा लोक दाल चोल ते अम्बल बड़ा जादा पसंद करदे न ते दाल चौल अम्बल जेह्ड़े न ओह् साढ़े जम्मू दी बड़ी जादा इक्क फेमस तुस आक्खी सकदे ओ फेमस इक रुट्टी बी ऐ ते अगर मसालें दी गल्ल कीती जा ते मसालें दे बारें च में कुछ इन्ना जादा जाननी नेईं होन्नी आं ते साढ़े इद्धर जादा गरम मसाला यूज़ होंदा ते ओह् जेह्ड़ा गरम मसाला ओह् मिक्चर लाइक मिक्चर होंदा ऐ जियां लाचियां होई गेइयां धनियां होई गेआ सुक्का धनिया होई गेआ ते फिर लाई लैओ तुस ओह्दे बिच्च मुट्टी लाची होई गेई जीरा होई गेआ ते एह् चीज़ां न जेह्ड़ियां ते एह् सारे मिक्चर बनाइयै ते इसी ग्राइंड करियै ते साढ़ा इक जेह्ड़ा गरम मसाला त्यार होई जंदा अगर वैसा कुछ दिक्खेआ जाचै ते कुट्टी दियां मरचां जेह्ड़ियां न ओह् अस बड़ी जादै मतलब प्रेफर करने होने अपनी रुट्टी बिच पाना ते एह्दे अक एह्दे अकार्डिंग दिक्खेआ जा ते कश्मीरी दे लोकें गी जादातर जेह्ड़ा ऐ ओह् मतलब ओह् मास पर जादा जोर दिंदे न ते साढ़े जम्मू दे लोकें गी जादा मतलब इस बेल्लै ते काफी लोक खाना पसंद करदे गै हैन लेकिन जेह्ड़ी वैरायटी लभदी साढ़े मीट दी जां चिकन जो बी ऐ ओह् साढ़े कश्मीर च गै जादा होंदी ऐ ते होर में इ'यै इ'यै सनाह्गी कि मतलब कि जादा जेह्का ऐ होर जेह्ड़ा साढ़े जम्मू बिच ऐ ते इ'यै जादा चलदा ऐ ते लाइक वाइज कश्मीर बिच्च जेह्ड़ा ऐ मसाले दे उद्धर थोह्ड़ी बोह्त मसालें दी होर वैरायटी मिली जंदी ऐ में ते कदें विजिट कीते दा निं ऐ ते इन्नी मिगी कोई जानकारी मसालें दे बारे बिच्च ऐ निं ऐ